हँ हँ दारु छै अवेलेबल कोन कोन चाही छै तऽ एकटा बियर फुट छै येल्लो टेल छै ओकरबाद जे छै फेर बोटा बॉक्स छै इएह सब छै अवेलेबल और छै चारि पाँच तरीका के प्राइस छै जेना कोन हिसाब सँ कतेक चाही अहाँके बता देबै तऽ ओइ हिसाब सँ जे पाँच सए छओ सए पीस चाही त जेना हर ब्रांड के छै की अलग अलग रेट छै जेना बियर फुट छै एकर एकटा आबै छै बारह सए टका के आबै छै एकटा बोतल आबै छै तऽ आओर भी छै तऽ एकरामे अहाँके जे जे चाही अहाँ बताए देबै कोन कोन ब्रांड हम लिख लेबै ओ सब नाम कोन की कहलियै अच्छा हाँ तऽ नहि तऽ जाए पेटी कहि देबै जाए काटून ऊतना काटून पहुँच जेतै

नहि नहि हम जे छै से ई जे छै घर तक पहुँचाबय के जे प्रोसेस छै एतुके आदमी हमर आदमी जे छै से पहुँचाय देतै तऽ हूँ हूँ तऽ चार्ज जे छै अहाँके जब कब चाही सोलह अगस्त तक ने तऽ ठीके छै हम जे छै तऽ और अहाँके जे छै और भी अगर चाही बाद मे तऽ हमरा कहि देब इकठ्ठा अहाँके भेज देब कियाकि जते चाही अहाँके टेन्शन नहि लेना छै अहाँके भेज देबै हम जे छै कते सोलह अगस्त तक कहलिया की हँ तऽ सोलह अगस्त तक जे छै घटत बढ़त तऽ बादो मे कहि देब हम जे छै एतए सँ पहुँचा देब अँ पटना हँ ठीके छै तऽ हम जे छै अहाँ जे छै देख लियौ कुछ ब्रांड छै जेना जे छै ई कहनौ येल्लो टेल छै ओकरबाद टेनफोल्ट छै बोटा बॉक्स छै ओकरबाद फेर एकटा छै जे चेनडोन छै की कहलियै हँ हँ हूँ तऽ ठीके छै एतए जे छै हर तरह के नेशनल ईण्टरनेशनल देशी सब व्यवस्था छै अहाँके जे चाही सब मिल जेतै सोलह तारिक के कहले छी अहाँके कए पेटी कहलियै पन्द्रह सोलह पेटी काटून तऽ हँ तऽ ओ तऽ भए जाइ छै बादमे भए जाइ छै पहिले अहाँ जे कहि देबै ईकठ्ठा कते चाही तऽ ओ जे छै ओहि हिसाब सँ ठीके छै आबू तऽ हम जे छै अच्छा सुनू हैलो जे छै कहिया कहलियै अहाँ कहिया चाही कहिया चाही सोलह अगस्त के तऽ सोलह अगस्त के कते ईकठ्ठा नहि बतेलियै कते चाही अहाँके

अच्छा ठीक छै ठीक छै ओके सोलह अगस्त के मिलु तब कहि देबै हमरा फोन करि देबै एकबेर